हेलौ आब' माब्रै दङ ए दासान्दि माइ माइफ्रा मारै मारै खइ बिघा गाइदों हो उम मा गोदोनि जोंथ' ओ मोजां जायोमोन आब' दे इसे मुलिफोर माबागोर उम थाखाफोर थाखाफोर गैयाबा आंनाव लांफैबानो जाबायना आं हरगोन मा नोंनि फंबाया मा गैया सानखोना माखो खबरबो लाहरा माबो दे मालाबाफोर फैबानो जाबाय दे आबैखौ लाबोफा नायनो लुगैदों आङो दालाय बेयो गोदो एफा बङाइ गोदो बङाइगावआव नोंसिनि न'निफ्रायनो बङाइगावआव बिसिबां माबा बस्टाखि बस्टा मैगं थाइगं लाङोमोन हैथ'

माबा दा खामलाफोर गैथ'वा मोसौ मैसोफ्रा बिसिबां दङ माथामल'सै गोदो बै माबायाव जोंहा दैलाङाव नोंनो हरनाय फालोसे मोसौवा मा अबाव थांखो

ए दे माथो खालामनो दे होमबा आब' मालाबाफोर फैबानो जाबाय आलासि जाथाव थाव

दोन्थ' दे जाथ'बाय औ दे औ औ दे